मेरे साह्ब कन्नै जेहड़ा अरबन और रुरल स्कूले दे बिच्च गैप ऐ के ओह् ऐ है कि मतलब अरबन जेहड़े स्कूल न ते उत्थै असेंगी मतलब सारियां फैसलिटियां बच्चे गी राम कन्नै थ्होई जदियां खेढना कुद्दना कम्प्यूटर बगैरा सिक्खना हौर गेमां बगैरा खढाना एह सारा किश मतलब अराम कन्ने बच्चे गी थ्होई जंदा लोकिन जेहड़े रूरल गांव बिच्च होंदे उ'नेंगी बड़ा मतलब ज्यादा ते नेई थ्होंदा है खाल्ली पढ़ाई बी बडी मुशकिल कन्नै होंदी ऐ उंदी ते कदें टीचर नेई आंदे कंदे उदियां बुक्कां बी नेई होंदियां उंदे कोल ते अरबन बिच्च ऐ होंदा के जेह्ड़ियां टीचरां होंदियां ओह् रोज औंदियां बच्चे गी पढादियां पुच्छदियां उदें कोला ते जेह्ड़े रूरल होंदे ते उत्थै दी जेह्ड़ियां टीचरां केह् करदियां स्कूल औंदियां बच्चे गी आखदियां झाड़ू लाओ सोत मारो ते मतलब चाऽ चू बनादियां नां ऐ एह नेई शैल कुतै पढादियां ते नेईं किश इ'यै फर्क अरबन और रुरल दे स्कूलें बिच्च मेरे स्हाब कन्नै ते में इसी और के में बड़ी सारियां चीज़ा होर बी हैन जेहड़ा इंदे दौनें दे बिच्च डिफरैन्स पैदा करदियां